सानस्रिनाय क्रिकेट गेलेनाय ट्रेकिं बायदि गेलेमुफोरखौ आङो बिरात गोजोननाय मोनो मानो होनोब्ला सानस्रिनायखौ जों ओन्दैनिफ्रायनो दैसा एबा बिभिन्न' दै फिसा फिसाफोराव गामिनि जामफैफोरावबो जोङो दुगैबोनो मोनदों आरो दुगैसोनानै जोङो सानस्रिनायखौ बे ओन्दै समनिफ्रायनो सोलोंनो हादों लोगोसे आं दिनैसिमबो दैसाफ्राव दुगैनो मोजां मोनो आरो सानस्रिनोबो मोजां मोनो आरो सानस्रिनाय बुस्तुआ गावनि देहाखौबो बिरात राफोत खालामो एबा एक्सारसाइज खालामनायाव मेन्टेन होयो नाथाय क्रिकेट गेलेनाय होनोब्ला क्रिकेट गेलेनायाव अहा बिरात जाथाय जाबोदों मानो होनोब्ला आं क्रिकेटखौ ओन्दैनिफ्रायनो गेलेबोखादों आरो लोगोसे आं क्रिकेट गेलेनायाव बिभिन्न' जाथायबो जादों आघातबो मोनदों लोगोसे आङो गुबुन गुबुन जायगायावबो क्रिकेट गेलेनो चान्स मोनदों गेलेहैनो मोदों गुबुन हादोतसाफ्रावबो नायनानै आं बिरात गोजोनो क्रिकेट खेलाफोरखौ मानो होब्ला आं दाख्लिसो जानानै थांनाय बावैसो आइ पि एल मेचखौबो नायनो मोदों मोन भारतनि राजधानियाव बेवहाय बादायलायनाय जादोंमोन दिल्ली केपिटेल्स आरो चेन्नाय सुपारकिं जोंमोन आङो गोजोन्नायफोर मोदों मानो होनबा आं लाइफ आव फार्स्ट टाइम नुजेनदोंमोन ष्टेडियामआव गेमखौ ट्रेकिं बुङोब्ला आं दाख्लैसो ट्रेकिं खालामनानै फैनो मोनदों दैआव जोंहा जेरै राफ्थिं होननाय बा रिभार राफ्थिं बुस्तु होनो बेखौ आं दाख्लिसो मानास एबा आह साखाथिआवनो थानाय जोंहा बर नदि दैसायाव आं खालामनानै फैनो मोनदों आरो ट्रेकिं आव आं बिरात गोजोननाय मोनदों मानो होनबा बेवहाय मोनस इन्जयमेन्ट जायो एबा एन्टारटेनमोन्ट जायो